हिंदी भाषा के कई सारे आम वाक्यांश और मुहावरे हैं जिनका उपयोग रोजमर्रा की बातों में किया जाता है जैसे कि ईद का चांद होना कोल्हू का बैल होना नाक से चबा चना चबाना और भी कई सारे